राम राम जी साढ़े सवेरै पैह्लै मम्मी डैड़ी हुंदै कोला अस सिक्खने आं ओह् पैह्लै सवेरै उठदे न्हांदे धोंदे अपने पूजा पाठ करदे फिर अस अग्गे अस बी उंदे कोला गै सिक्खियै पूजा पाठ करने आं खिर बच्चे बी साढ़े जानि के सवेरै उठदे न न्हाई धोईयै धूफ बत्ती करियै फिर स्कूल जंदे नै मन्दर कोल ऐ साढ़ै बच्चे मन्दर बी जंदे नै डेल्ली उनै मन्दर जाना होंदा ऐ ते बाकि फिर घर आनियै बी उनैं जानि के बड़ा कुश अस बड्डें कोला गै सिक्खेआ ऐ उंदे कोला गै ते अग्गे पैह्ले वी साढ़े जेह्ड़े बजुर्ग ओह्बी बड़े इ'यां ओह् हे धार्मिक हून अग्गे नमीं जनरेशन ऐ थोह्ड़ा चेंज ते उंदे च आई गै गेई ऐ कि थोह्ड़ा ओह् एह् आखदे कि मिक्स होईयै रौह्ना चाहिदा असें एह् निं कि हर इक ते बाकि पूजा पाठ अस डेल्ली करने आं जैदा अस हिन्दु धर्म गी मनने आं अस हिन्दु आं ते मन्दरें मुन्दरें साढ़ा रोज डेल्ली आना जाना अस रोज मन्दर अपनै वगैरा जन्ने पूजा पाठ करने आं परशाद बी रोज डेल्ली अपने भगवान गी चढ़ाने आं जो घर अपनै पूजा पाठ करने आं ते सतसंग बगैरा जिस दिन काशती होऐ पूर्णिमा होऐ सतसंग गी असैं इ'यां अपनै मन्दर ऐ उत्थैं जन्ने आं उत्थें बी परशाद बगैरा बंडने आं ते बाकि चलो जो बी ऐ साढ़े हिन्दू धर्म जो बी करना असें करने आं पूजा पाठ बाकि साढ़े बजुर्ग पैह्लै बड्डे गै करदे न ते अस उं'दे कोला गै सिक्खने ओह् जैदा ओह् करदे नै अग्गे जेह्ड़े साढ़े बच्चे नै फिर अस उंद कन्ने उनेंगी बी थोह्ड़ा दस्सने आं की नेईं असैं अपने चलो करदे न बच्चे बी सिक्खदे न इस चीज गी बाकि दस्सना बी चाहिदा बच्चेंई ते हर इक कन्नै मिली जुलियै रौह्ना बी ते अगर तुस दिक्खो सवेरै उट्ठो न्हाओ धो पूजा पाठ करो उदे कन्नै साढ़ा इ'यां दिन इ'यां लगदा कि किन्ना इ'यां इ'यां अच्छा लगदा साह्नू अगर अस जिस दिन नेईं करचै ते इ'यां लगदा कि पता निं साढ़ा इ'यां कुश दिन अच्छा निं गेआ ऐ पूजा पाठ जरूरी करनी चाहिदी कोई बी धर्म होए एह् न ऐ कि हिन्दु गै धर्म नै पूजा और एह् निं इक दुए दा बुरा निं सोचना चाहिदा बाकि साढ़ा ते पूजा पाठ सबतो जरूरी ऐ पूज सवेरै उट्ठियै पैह्लै ते असैं भगवान गी गै करना चाहिदा बाकि ते चलो मां प्यो जे बी ऐ उनें ते असैं करना गै करने पर इक बने दा साढ़ा जो बी ऐ ते मनना चाहिदा इस चीज गी करने बी ऐं साढ़े अग्गे बच्चे बी करदे नै पैह्नें त चलो असें बड्डें कोला गै सिक्खेआ जो बी ऐ ते थोह्ड़ा बौह्ता असैं इनें अपने हत्था दान बी करना चाहिदा करो मिलना नेईं मिलना ओह् ते रेही न अग्गे ओह् कुन्न दिक्खेआ अस करने आं ते करा ने वी ऐं ते अग्गै करदे बी रौह्ना ऐ बच्चें बी सखाना इयै चीज सखानी ऐ और बाकि अपनै घर कम्म काज शुरू होई जन्ने आं करन फिर चलदा रौंह्दा दिन पूरा फिर चल पर एह् अस बड़ी चीज अजमाई ऐ कि अगर अस भगवान दा नांऽ लैच्चै ना ते साढ़ा दिन बड़ा गै अच्छा इ'यां जंदा ऐ अस पूजा पाठ करचै जे जिस दिन नेईं होऐ उस दिन इ'यां बड़ा इ'यां दिन इ'यां लगदा के हून अज इ'यां कुश साढ़ा इ'यां गोआचा गोआचा दा इ'यां कुश इ'यां अजीब जेहा लगदा साह्नू ते चलो हाल्ली तोड़ी ते भगवान दी दया दे साढ़े बच्चे बी अच्छे इ'यां चला दे नै करा दे नै जो बी ऐ भगवान नै अग्गै बी अच्छा गै करना अगर कोई अच्छा करगा ता अच्छा गै होना